सीतामढ़ी जिला हइ जहाँ बहुत से जातिके लोग रहैत छै यहाँ बहुत प्रकारके भाषा भी बोलल जाइत छै ठेठही भी बोलल जाइत छै हिन्दी भी आओर मैथिली भी यूज कयल जाइत छै यहाँ यहाँके लोकके बहुत से जाति भी रहैत छै सीतामढ़ीके स्थिति अभी अब धीरे धीरे सुधार होइत छै पहले तऽ बहुत पीछे रहलै अब ई सबमे सुधार हो रहलै लोग हिन्दी भाषा भी यूज करैत छै यहाँ बहुत से जातिके लोग रहैत छै रहैत छै जे अलग अलग भाषा भी बोलैत छै भाषामे मे लोग सब जगह सब रङ्गके भाषा यूज उपयोग करैत छै घर पे लोग अपना भाषामे बात करैत छै लेकिन बाहर जाइत छै तऽ लोग अपना जो भारतीय भाषा हइ हिंदीके भी उपयोग करैत छै लेकिन जे अभी आदिवासी पिछड़ल समाज ओहिमे धीरे धीरे परिवर्तन आबि रहल यऽ ओहिमे करयके लेल ओ सबमे भी सुधार हो रहलैया एहि भाषा सबके भी लोग लोग मतलब भारत स्तर पर ऊपर ले जा रहल हइ जेकि बहुत अच्छा बात हइ पहले ई भाषा सबके छुपाके रखल जाइत रहलै ई सब भाषा बोलयमे लोक के खराब लगैत रहलै जे सब अब धीरे धीरे ठीक हो रहलैया सबके अपन भाषा होइत छै भाषा